हाँ भाई साहब आपका क्या हाल है जी मैं एक एन जी ओ से बोल रहा हूँ जी जी जी आप जी ये नॉन गवर्मेंट ऑर्गनाइजेसन होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शहरी क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रकार के दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताया जाता है और काम कराया जाता है जैसे कि हमारी जो संस्था है वो नाबार्ड के प्रोजेक्ट पर ही ज्यादातर काम करते हैं हमलोग तो ये है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो कि गरीबो के विकास के लिए आर बी आई से पैसा का ग्रामीण विकास के लिए देती है वो पैसा सीधे डायरेक्ट एन जी ओ को नो को न दे कर के वो किसी तीसरे बैंक के खाते में देगी फिर एन जी ओ के माध्यम से उस पैसे के द्वारा लाभान्वित आपको किया जाएगा जैसे कि ह मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हमारे नाबार्ड के द्वारा दो ग्रामीण क्षेत्र के लिए तीन प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जिनका एक नाम है फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेसन कृषक उत्पादक संघ और दूसरा है टी डी एफ ट्राईबल डवलपमेंट फंड जिसको हम कहते हैं आदिवासी विकास नीति है और एक है डब्लू डी एफ चलागम विकास समिति तो मैं आपको पहले बेसिकली एफ पी ओ के बारे में बताना चाहता हूँ एफ पी ओ क्या है कि हम छोटे छोटे किसानों को मिलाकर उनकी एक कम्पनी बनाते हैं एक समूह बनाते हैं जैसे कि आप क्या हैं आप एक किसान हैं हाँ तो आप एक किसान हैं तो जैसे आप कुछ भी अपना अनाज उत्पादन करते हैं अगर अनाज उत्पादन के दौरान अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है आप का जो है कि जै जैसे कि आप अगर फसल का उत्पादन कर रहे हैं औ और आपको मार्केट नहीं मिल पा रहा है आपका फसल एक बिचौलिये के द्वारा थर्ड पार्टी के द्वारा मार्केट में पहुँच रहा है आपको अपने सामान को बेचने की समस्या हो रही है उसको पैदा करने के लिए आपको समय से खाद नहीं मिल रहा है अच्छी उन्नत किस्म के बीजों को बीज नहीं आपको प्रदान हो रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे एफ पी ओ के द्वारा कई किसानों का संगठन होता है उसमें आप हजार रुपए पाँच सौ रुपए सौ रुपए मिला के अगर आप कम्पनी में शेयर होल्डर बन जाएंगे तो उस पैसे के द्वारा उसमें कम्पनी में आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे उसके एक मेंबर हो जाएंगे जिसके माध्यम से कम्पनी में जो भी फायदा हो रहा है आपको सस्ते दामों पर खाद बीज दिलाया जाएगा समय समय पर आपको तो ये कम्पनी जी जी जी हाँ आपने बहुत ही अच्छा कोश्चन प्रश्न किया हुआ है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये कम्पनी किसी और की नहीं रहेगी ये जो आपके किसान होंगे उसी किसानों में से दस लोगों को मिलाकर कम्पनियों का रजिस्ट्रेसन किया जाएगा उस कम्पनी के मालिक में आप भी हो सकते हैं आपके भाई भी हो सकते हैं आपके आड़ अड़ोसी पड़ोसी के किसान भी हो सकते हैं उस कम्पनी में किसी भी प्रकार से कोई भी बाहर के लोग नहीं आएंगे आपको मिलाजुला कर आप ही लोगों के द्वारा उसमें लोगों को सेलेक्सन किया जाएगा ठीक ठीक